अच्छा भ्रावा इक बारी चली गेआ में पौर बनी आह्ली साइड भगवान दा प्हाड़ी लाके ओह् ठंडू दे इन्ने दिन दिसंबर म्हीना चला दा हा ते सवेरे बैठेआ गड्डी ते शाम्मी पुज्जेआ ते गड्डी च पौल्ला पेई गेआ शरीर गड्डी च बैठी बैठियै पुज्जेआ शाम्मीं उल्टियें कन्नै बुरा हाल ओह् प्हाड़ियां दिक्खी दिक्खियै अच्छा रात कट्टी औक्खी सौक्खी ते सवेरे सवेरे सवेरे ई अहें चलो माता दे जाना महां चलो भ्रावा जाना चली गे माता दे अच्छा में नांऽ पुच्छेआ माता दा नांऽ निं सनान अहें माता ऐ कुदै प्हाड़ें च अच्छा चली पेआ बल्लें बल्लें पैह्लें हत्थी आई गे चने डूनें च भरियै महां लाग्गै गै होनी ऐ चली पेआ में बी निक्कर पाई दी महां लाग्गै होनी ऐ शाम्मी आई जाना निक्कर पाई दी में ते उप्पर जैकेट पाई लेदी ही में महां लाग्गै होना आई जाना जल्दी चली पे बल्लें बल्लें अग्गें वैन च बैठे अच्छा चली पेई बल्लें बल्लें कच्चै रोड़ च गड्डी उन्नै मिगी अद्ध डेढ घैंटा लाया मिगी उन्नै गड्डी ने अग्गें पज़ांदे जित्थूं मेन स्टार्ट होंदी गड्डी अच्छा उद्धरूं पैह्लें लग्गे दा लंगर चौल राजमांह् दाल खट्टा म्हानी पैह्लें हत्थी खाद्धे चौल शौल ते महां चली पे हून चलो अग्गें बट्टे जेह्ड़े बट्टे ओह् बूट फाड़ियै रक्खी गेदे हे बट्टे इन्ने तिक्खे बट्टे हे उत्थें ते प्हाड़ एड्डे एड्डे बड्डे प्हाड़ ख'ल्लैं खाइयां दिक्खियै डर लगदा हा अच्छा चली पे बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें ओह् ठंड पवै में बोलां महां कु'त्थें लेई ओड़ेआ मिगी चली पे बल्लें बल्लें अग्गें पुज्जे ते आई गेआ कोई थोह्ड़ी दूर जाइयै आई गेआ इक होर लंगर अग्गें बंदा बाकफ ई लब्भी गेआ उन्नै लाए दा लंगर पोपकोन लाए दे कन्नै कन्नै लाए दे मैगी लाई दी ही मुंगफली ही खाओ खाओ महां खंग जकाम होई जानी ठंडै लाह्कै कन्नै चलो महां तुसींं आक्खा ने खाई लैन्ने आं में गलाया न्हेरा बी होई गेदा ऐ ते हून उप्पर दर्शन बी बंद होई गेदे उप्पर जाइयै ते कोई फैदा निं ऐ महां चुप्प करियै टैंट कड्डेआ ते उत्थें गै ठप्पी लेआ टैंट उत्थें टैंट लाया ते कट्टी रात उत्थें औक्खी सौक्खी ठंड लग्गै धरती भला भखी दी खल्लै कक्ख लेआंदा निं बछैने गी धरती भखी दी ही पूरी कमन्नी पवै बुरा हाल होऐ सवेरें बज्जे पंज ते चली पे उट्ठियै टैंट शैंट पैक कीते चली पे अच्छा टैंट चली पे बल्लें बल्लें ते फिर अग्गैं जाइयै चली पे महां बल्लें बल्लें इक होर लंगर आई गेआ अग्गें उ'नें लाई दी पूड़ियां ते कड़ाह् महां जादा खाई लेआ ते कम्म भारी होई जाना ऐ जेह्ड़ा खद्धे दा ठीक ऐ पज़ाओ पैह्लें उसी चली पे अग्गें बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें अग्गैं फिर इक प्हाड़ी आई ते टयूबैल्ल कन्नै फोटो खचांदे रेह् लोक ते ख'ल्लै प्हाड़ी इयां बद्दल मतलब इ'यां सिरें इयां पैरें हैठे चली जंदे हे बद्दल इन्नी उंचाई उप्पर हा ओह् अच्छा फ्ही चली पे बल्लें बल्लें चली पे थ थकान होई गेई भला इन्ने चली चली प्लेन जगह् होऐ बंदा चली जंदा ओह् बट्टें आह्ली जगह् ते चली गे बल्लें बल्लें ते अग्गें पुज्जी गे कीते दर्शन दर्शन कुत्थैं पैह्लें लेआ प्रशाद माड़ा भांगड़ा भुंगड़ा सुट्टेआ कन्नै लेआ प्रशाद टेकेआ मत्था पिच्छें गे फोटो फाटो खिच्चेआ दिक्खेआ म्हौल श्हौल पिच्छें दा केह् ऐ लाह्का कैहो जेहा ऐ अस ते पैह्ली बारी जा ने असें केह्ड़े रोज़ चलदे रैह्ना उद्धर फिर टेकेआ मत्था मुत्था ते आई गे बाह्र नच्चे नुच्चे खाद्धी रोटी ते बैठी गे पंज दस मैंट्ट दिक्खने आं केह् चक्कर ऐ फिरी बापस उद्धर रातीं जगराता होंदा उत्थें कुतै उद्धर बैठी गे अहें दिक्खेआ जगराता बापस ठप्पी ओड़ेआ टैंट उद्धर लगे दिक्खन जगराता अहें कुल्लै होंदा कुल्लै होंदा ओह् जगराता है नेईं हा उस दिन ओह् खबरै अगले दिन हा जगराता फिरी केह् करना महां हून चली गे फिरी घरै आह्ले फोनै पर फोन तुहीं कुद्धर ओ कुद्धर ओ तुस घरै कुल्लै आना भला परेशान होई जंदे घरै आह्ले केह् करना फिरी बड़ी मुश्कलै नाल बापस उट्ठे सवेरें ते चली पे बल्लें बल्लें घरै गी इक मुड़ा निक्का हारा बूआ मेरी दी थक्की गेदा हा ओह् बचैरा कदें उसी मूंढे पर चुक्कै कदें आपूं चलै पैदल महां इत्थें अपना चलना मुश्कल होई गेदा हा उसी कु'त्थें चुक्कना भला बूटें दी जेह्ड़ी हालत माड़ी होई गेदी ही बूट मतलब पूरे फटी गेदे हे बूट इन्नी बुरी हालत ही बूटें दी बट्टे मतलब इ'यां इ'यां ओह् निं होंदे सूए खड़े कीते दे इ'यां हे इ'यां पूरा अन्दरै तक पज्जा दे हे ओह् बट्टे